गुबुन फरायसालियाव जेरै बिजाब बाख्रि दङ थिग बेबायदिनो जोंनि फरायसालियावबो बिजाब बाख्रि दंमोन आरोना मोनसे बिजाब बाख्रि दंमोन बेयाव माने गुबुन गुबुन बिजाब बायदि बायदि रोखोमनि बिजाब मोनोमोन ओमफ्राय खिन्थु उन्दै समावहाय आङो जा फोरोंगिरिफोरा मा फरायनो हरोमोन बेफोरफोरखौल' माने फरायनाय जायोमोन आरोना बांद्राय बिदि फरायनो रोङामोन जा जोंनो हरनाय जायोमोन बिजाबफोर फरायनो थाखाय बेफोरखौल' फरायोमोन आरो ओमफ्राय आं एसे देरनानैहाय बाङो बिदिनो क्लास ओइट नाइनफोरावहाय आं बांसिन हिसट्रि बिदिनो भुमखौरां ओमफ्राय मेथ्सफोरखौ फरायनानै बांसिन मोजां मोनोमोन आरो उन्दै समाव सावगारि एरनाय बायदिसिनाफोराथ' आंदो एसेबो जायामोन ओमफ्राय आङो इंलिसखौबो एसे बायोमोन आरो फरायनो मानोना बियो जोंनि बिमा राव नङा नालाय ओंखायनो माने बुजिद'वाबो जाहैयोमोन बिनिखायनो आङो इंलिस बिजाबफोरखौ एसे बारा फरायानोमोन उन्दैआव फरायनो रोंब्लाबो माने बायोमोन आरो बेखौ बुजियैनि थाखायनो आङो इंलिस बिजाबफोरखौ फरायनो बायोमोन ओमफ्राय आं बांसिन बि हिसट्रि मेथ्स बेफोरखौसो आं बांसिन माने फरायनाय जायोमोन उन्दै समाव ओमफ्राय बिजाब बाख्रिआवथ' गोबां बिजाबफोर मोनो सल' बायदिसिना मोनो खिन्थु आङो मालाबाबो बिजाब बाख्रिनिफ्राय बेफोर बायदि मा होनोमोनलाय लानानै बिजाब बाख्रिनिफ्राय आङो सल' बायदिसिना बिजाबफोर लाबोनानै फराय फेराखै आरो न'वाव उन्दै समाव आङो जा क्लासाव जाबजेकस दङ बेफोरखौनो माने फरायदों आरो बे फराय सावगारि एरनायफोरा आंनि खामानि नंथारा एसेबो रोङा आरोना आं सावगारिफोर एरनो आं जि बाखाथारोमोन सावगारि एरनाय होनबानो माने आङो फुरा बाथारोमोन आरोना थह आङो बेलेग साबजेक्ट फोरखौ बांसिन आरो इंलिस इंलिसाव रायलायनाय बेफोरखौ आं जि फरायनो बायोमोन ओमफ्राय बेनि अनगा आं बाखिखौ एसे फरायसाबोमोन आरो उन्दै समाव